جی کون جی بتائیے جی ہاں میں ٹرانسلیٹر بات کر رہا ہوں اچھا ہاں بالکل ہو جائیں گی جی بالکل ہاں بالکل یہ ہو جائے گا آپ کتنے صفحات پر مشتمل ہے آپ یہ آپ کی اسٹوری کتنی صفحات پر مشتمل ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا یہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اور اس میں آپ کے اگر بیس پیج ہیں تو تقریباً تقریباً چار سے پانچ دن لگیں گے ٹرانسلیٹ ہونے میں اور ہمارے چارجز ہوں گے پر ورڈ کے حساب سے لیتے ہیں ہم ہر لفظ کا پونے دو روپیے میں لوں گا آپ سے جی لفظ کے حساب سے یا ورڈ کے حساب سے کچھ بھی کہہ لیجیے پونے دو روپیے میں آپ سے لوں گا جی ہاں تقریباً اتنا تو لگ جاتا ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ جلدی کرانا ہے تو آپ کو مزید پیسے دینے ہوں گے اس کے ایکسٹرا چارجز لگیں گے اگر آپ دو سے تین دن میں ہی چاہتی ہیں تو پھر یہ تین ہاں تو پھر آپ یہ تین روپیے ورڈ کے حساب سے لگے گا جی اور آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ صرف آپ کو پی ڈی ایف فائل نہیں دی جائے گی بلکہ ہارڈ کاپی بھی دی جائے گی باقاعدہ پوری کتاب کی شکل میں اور اس کے کتاب نہیں نہیں آپ نہیں نہیں آپ کو ہارڈ کاپی دینے سے پہلے میں آپ کو پہلے پروف ریڈنگ کراؤں گا آپ اس کو چیک کر سکتی ہیں جہاں غلطی ہو اس کی نشاندہی کر سکتی ہیں

ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر ہے جی آپ مجھے واٹساپ پہ یہ فارورڈ کر دیجیے آپ کی اسٹوریز میں آپ کو تین دن میں کمپلیٹ کر کے دے دوں گا بہت شکریہ